पैह्ला नांऽ ऐ पूजा दूआ नांऽ ऐ पप्पू त्रीआ नांऽ ऐ दरशनां चौथा नांऽ ऐ सुभाष पंजमा नांऽ ऐ ओमुख